आं गीता उलयतां हांव म्हाका भोवपाक वचपाक जाय आसलें प्लॅस म्हाका सांगता खंय खंय तें आं

आमी जाणा पांच स जाणां आसा हय

हां आं

हां आं आं हां बरें ना एडल्स आमी तीन आसा आनी

एक बारा वर्साचें आनी एक चार वर्साचें हां

हां आं आं आं बरें तर आं बरें सांगता बरें थेंक्यू